सुपौलमे अर्थव्यवस्था छै ने से एतेक सुधारके लेल बहुत चीज कए सकैए एहिठाम मखानके खेती होइ छै दूधो खुब होइ छै सुपौलमे डेयरी छै ओहिमे दूध होइ छै पैकेट बना कऽ सगरे जाइ छै पेंटिंगो सभ लोक करै छै जेना महिषी गाँवमे जेना जेना भेटै छै तैयार होइ छै करै छै ओकरे से गुजर करै छै बहुत साधन छै जे साधन लोक करै छै एहिसँ अर्थव्यवस्था सुधरै छै